वेग वेगळ्या कला प्रकारांत शिक्षण दिवपी अशें आमच्या वाठारांत आसा तें म्हणजें बालभवन आतां बालभवन हें सरकार चलयतात थंय तबला वाजोवप मागीर पेटी वाजोवप नृत्य पेन्टिंग ड्रॉइंग पेन्टिंग ह्यो अश्यो वेग वेगळ्यो कला भुरग्यांक शिकयल्यो वता तशेंच जे व्हडले व्हडले तज्ञ आसा आमच्या गांवांत ते आपल्या घराकडेन पर्सनल क्लासीस घेतात